बूह्टे छूह्टे लाना असेंई बड़ा चाऽ ऐ दोने जनें लाड़ी म्हराजै गी बड़ा चाऽ बूह्टा लाना एह् बी किसे किसे नमें नमें बूह्टे लेइयै औंदे मिकी बी बड़ा चाऽ तां लाना मिकी फुल्लें छुल्लें बूह्टे बी अस लांदे रौह्ने जियां कोई गुट्टिये फुल्ल होई गे बिच्च गुलाबे दे फुल्ल होई गे जां सूरजमुखी फुल्ल होई गेआ बड़े प्यारे प्यारे फुल्ल होंदे बड़ा शौक ऐ ओह्दा लाना एह् आखदे बूहटें फुल्लें छुल्लें जेह्के ज्यादा लाने आ'ऊं आक्खनी मिगी सारे बूह्टे बिच्च होने चाहिदे असें बूह्टे साढ़ै घर इ'यां बड़े बूह्टे न असें हर इक चीजां बूह्टा लाए दा होंदा गोड्डी छोड्डी बी शैल देनी तालने तूलने शैल रक्खनी सफाई करनी देखभाल शैल करनी उंदी होर खुंबे बाड़िया बी कम्म सारा करना अपनी बाड़िया बूह्टे छूह्टे लाइयै बड़ा शैल गेदा इ'यां बाग जन बनाइयै रक्खे दा दोनें जनें असें शैल चाऽ ओह्दा बनाने दा दोए जने लग्गे दे रौह्ने एह् बी करदे ओह्दा कम्म आम्मी करनी बड़ा शौक रौंह्दा बूह्टे छूहटे दा असेंई बाकी निबुंए बूह्टे लाओ तुस ओह् बी शैल होंदे फल फरूट दा कोई बी बूह्टा होऐ जेह्का फरूटें छ्रूटें सारे शैल होंदे ओह् फुल्ले छुल्लें ते होंदे गै प्यारे शैल फरूटे बी लाने सब्जियां सुब्जियां बी लाना चाहिदियां सब्जियां सुब्जियां बी अस अपने घरा गै कडूड़ने खाने पीने हर इक सब्जी लानी उगानी तालनी हैल पानी देओ उनेंई पानी छानी टैमा देना चाहिदा तां गै सब्जियां सुब्जियां होंदियां शैल लग्गे रौह्ने अपनै निक्के मुट्टे अपनियै बाड़ियै छाड़ियें दे कम्मे च लग्गे दे गै रौह्ने कोई मरुदे बूह्टे लैओ कोई अम्बे बूह्टे लैओ फरूट किश बी होई गेआ बूहटे ओह्दे बी शैल होंदे लाने ओह् बी लाए सारे सब्जियां सुब्जियां लाई दियां होंदियां फुल्ल छुल्ल बी सारे रक्खे दे होंदे लाए दे होंदे एह् बी नमें नमें बूहटे किसे किसे न लेई आंदे होंदे अज्ज एह्दा कल ओह्दा बूह्टा आ'ऊं आखनी चलो लेआओ लान्ने आं शैल होंदे बूह्टे लाना ठीक रौंह्दे सारियां चीजां अच्छियां होंदियां अपनी खेतियां बाड़िया करना चाहिदियां कम्म अपनियां खेतियां बाड़ियां नेईं छुड्नियां चाहिदियां सारा कम्म करना चाहिदा एह्दे च हर इक बूह्टा लाना चाहिदा हर इक सब्जी लानी चाहिदी होर अपने खुंबा अनाज बी होई गेआ मक्कां कनक जेह्कियां ओह् बी लाना चाहिदियां अपनी खेतीबाड़ी नी छुड़नी चाहिदी अपना साढ़ा कम्म जेह्का होंदा ओह् ठीक गै रौंहदा करना चाहिदा सारा कम्म